थधि जो मौसमु मुंहिंजो सभिनि खां वणंदड़ मौसमु आहे छो की त इन मौसम में असां किथे बि वञी सघंदा आहियूं कंहिं महिल बि वञी सघंदा आहियूं लेकिन गरमी जे मौसम में असां ॾींहुं जो वञी न सघंदा आहियूं ऐं बारिश जे मौसम में असांखे जिते किथे छटी खणी वञिणी पवंदी आहे लेकिन थधि जे मौसम में असांखे ॾींहं जो राति जो जो कंहिं महिल बि आराम सां वञी सघंदा आहियूं पसीने जी असांखे काई परेशानी न थीन्दी आहे ऐं असां गरमु कपिड़ा पाईंदा आहियूं जेका असांखे जामु सुठो शरीर खे रखंदा आहिनि उन जे अलावा असां थधि जे मौसम में सुठो सुठो खाधो खाई सघंदा आहियूं जीअं त गरम चांहि या गरम खीरु त असांजे शरीर लाइ बि उहो ॾाढो फ़ाइदेमंद हून्दो आहे सुका मेवा खाई सघंदा आहियूं ऐं असां ॾिसंदासीं त जामु ई प्यारो मौसमु लॻंदो आहे थधि जो मौसमु